हॅलो हांव आरती उलयतां कास्ताद फॅमिली किचन काणकोण प्रणाली हांकां काॅल लागला न्ही म्हाका ऑर्डर दिवपाची आसली तुमचो नंबर आनी मेन्यू म्हाका ऑनलायन मेळ्ळो तुमी मात्शे ऑर्डर बरोवन घेतात तर म्हाका मात्शे स्टाटर्सांत एक चिकन क्रिस्पी एक चिकन मंच्युरियन एक चिकन ड्राय फ्राय प्रोन्स फ्राय आनी एक चिकन रवा फ्राय जाय आनी म्हाका मेन कोर्साक चिकन बिर्याणी आनी एक बटर चिकन आनी एक बांगडा थाली जाय म्हाका डेजर्ट बीन ऑर्डर करपाचें आसलें मेळटलें न्ही हां तुमी ऑर्डर घेयात हां डेजरटाची हय एक शेवयाची खीर गुलाब जामून आनी ब्रावनी जाय म्हाका म्हाज्या जेवणात विशिश्ट बदल करपाचे आसात तें जातले न्ही हय म्हाका म्हज्या चिकन क्रिस्पींत चिकन ड्राय फ्राय आनी चिकन मंच्युरियन हेतूंत तिखसाण मात्शी कमी जाय हय चड उरल्यार ती त्रास जाता म्हाका हय आनी तितूंत मिठूय मात्शें कमी प्रमाणांत घालपाचें हां हय तशेंच म्हागे स्विट्स आसात पळय तितूंत साखर इल्ली म्हाका कमी जाय सगले डिशां मदी हय जातलें न्ही बरें बरें हांव मागीर ऑर्डर परत रिपिट करतां हय तुमी बरयन घेतात न्ही हां एक चिकन ड्राय फ्राय एक चिकन क्रिस्पी चिकन मंच्युरियन प्रोन्स फ्राय एक चिकन रवा फ्राय स्टाटर्सां मदीं चिकन बिर्याणी बटर चिकन आनी एक बांगडा थाली स्विट डिशां मदी म्हाका एक शेवयांची खीर गुलाब जामून आनीक ब्रावनी जाय हय हय हय तुमी एड्रेस बरोवन घेतात न्ही म्हगे एड्रेस आसा हावज नंबर जीरो जीरो जीरो जीरो नगर्शें काणकोणा गोवा हय आनी येतना एक उदकाची बोटल बीन घेवन येयात हां ऑर्डर बेगीन पावतली न्ही बरें बरें बरें थँक्यू